हम गरीब छियै हम हमरा करैत छै एस्पोर्टके काम करैत छी आ एस्पोर्टके काम करै तऽ आब लोककेँ पहिले हाथमे लोक पैसा दै दै छै आ आब हाथमे पैसा नहि देलक आब मोबाइलमे दै देलक आब मोबाइलमे दै देलक तऽ आब कतहुँ आब एगो तेलो खगैत छै कि निमको खगैत छै तऽ आब लोक मोबाइलसँ लोक अपना अथी कै टासफरम कै देलक आ आब नया नया बात दोकान रहल दोकानमे दोकान होयबे करैत छै दोकान तऽ होयबे लोकके भेल तऽ अपना लोक दोकान खोलि लेलक चूड़ी लहठी कपड़ा बस्तर कै लेलक चूड़ी लहठीके दोकान कै लेलक होयबे की कहैत छै हबै हमर कि कहैत छै एस्पोर्टके काम करैत छै तऽ होयबे अपना मोबाइलमे पैसा दै देलक अपना की कहैत छै अपना ओहो ओकरा रहल तऽ अपना खाता पर भेज देलक आ नहि रहत अपना मोबाइले पर रखल आब एगो लोग कपड़ो लै छै तऽ आब हय वा कि कहैत छै ट्रांसफर करै छै टांस अथी भेज देलक ओहि परसँ भेज दै कऽ अपन अथी कयलक आब नया नया हय वा दोकान खुलैत छै दोकान खोलि कऽ तऽ लोक दोकान रहैत छै तऽ लोक निमक तेल लोक ओतैसँ लोक चौक पर गेल तऽ लोक आनि लेल अनलक अपना रखलक बनेलक खयलक आ अपना हमरा सभकऽ गरीब छियै गरीबके अथी छियै जीब गरीबके जीबन नहि छियै एहन गरीब जे अथी छियै गरीब छियै गरीबेके अथी रहै छै ने आब लोक नया नया लोक दोकान खोललक दोकान खोलि कऽ तब ओहिमे निमक तेल जे होइत छै से अपना लै कऽ अपना बेचऽ कपड़ा बला खुलल तऽ कपड़ो बला दोकान पर लोग गहकी गेल तऽ कपड़ा लोक बस्तर लोक पैसा लै कऽ गेल तऽ अपना लेलक लै कऽ आ तब आनलक तब ओकरा अथी कयलक फेर सिएलक तब पहिरलक पहिन कऽ तब ओकरा अथी होइत छै गन्दा होइत छै तऽ लोक सरफ साबुन लेलक तऽ ओकरा खिचलक खींच कऽ आ तब ओकरा लाड़लक तब सुखेलक तब चपोत कऽ तब लोक आनलक तब कप देहमे लोक पेहिनलक फेर देहमे सँ अपन दू दू एक दिनके बाद फेन नहेलक सोनेलक माथामे तेल लेलक शेम्पुल लेलक आ तब अपना तेल कुर लै कऽ तब बाबरी ओबरी सीट कऽ तब अपना कयलक आ कि हय वा अथी कयलक कि कहैत छै हय वा ओ अथी दोकान दौरी चौक चौराहा नया लोक खोलि लेलक हमरो सभकऽ रहितै तऽ हमरा सभकऽ नहि छै तऽ नहि करैत छियै आ जकरा रहैत छै से करैत छै दोकान दौरी अपना आ खोलि लेलक कपड़े बस्तरके राशनेके जे भेल से अपना खोलि लेलक आ हमरा नहि छी हमरा सभकऽ तऽ नहि छै तऽ नहि खोलैत छै हमरा सभकऽ ओएह एस्पोर्ट बला काम करैत छै तऽ अपना ओएहसँ अपना दिन गुजर कटैत छै दिन गुजर कटैत छै ओएह एक रुपआ भेजलक ओएह भेज देलक तऽ अपना खर्चा कयलहुँ बाल बच्चा कऽ खिएलहुँ आनलहुँ राशन पानि तऽ अपना बच्चो सभकऽ खिएलहुँ अपना रखलहुँ भन्सा भात खाना ओना बनाय कऽ अपना रखलहुँ हय वा चौक पर गेलू तऽ कोनो समाने सैध गेलहुँ तऽ अपना आनलहुँ आनि कऽ निमक तेल आनलहुँ तऽ अपना घर आनि कऽ रखलहुँ तब बच्चा सभकऽ बनेलहुँ सब्जी साग हय वा बैगन बैगन बैगन मीठ मीठ लेलक तऽ मर मसल्ला बुकनी अथी हरदी के मरचाइके लोक ओहिमे कऽ देलक दै कऽ तब बनेलक लहसुन देलक प्याज देलक तकरा बनाय कऽ तब बच्चा आर कऽ अपना देलहुँ तब बच्चा आर खयलक तब अपना हय वा गऽ गरी अथीके बच्चा सभ अपना खयलक कहिओ कऽ भेल तऽ हबै चौक पर गेलौ तऽ हबै माछ लै लेलहुँ मछली लै लेलहुँ तऽ अपना बनेलहुँ धोलहुँ मर मस मसल्ला अपना ओहि पर कऽ एहिमे कऽ देलहुँ